अपन बच्चाके पढ़ाबैके लेल समयसँ शुल्क संरचना की छी अपन बच्चाके समयसँ फीस दैत छी भुगतान करैत छी जाहिसँ कि मास्टर नीक भावसँ हमरा बच्चाकेँ पढ़ेतै कोनो प्राति बच्चाके मनमे ई भाव न होतै कि हमर गार्जियन पैसा न दैत छै एहि प्रति हुनकर काफी सहानुभूति मास्टरकेँ रहतै शिक्षककेँ रहतै बड्ड नीक भावसँ हमरा बच्चाके पढ़ेतै संस्कारवान बनेतै काहे कि ओकरो तऽ पैसाके जरूरत पड़ैत छै हम पैसा न देबै तऽ ओ नीकसँ न पढ़ेतै एहिके लेल सङ्केत हमरसभके इएह छै कि धन आओर धर्म संरचना दुनूके देखैत धनके अर्जन कयल जाइत छै तभी जाके समाजमे मान सम्मान मिलैत छै आओर संस्कृतिके राम नाम रोशन होइत छै ई सङ्केत हमर बच्चाके जीवनमे आगे बढ़ैके लेल बल प्रेरणा मिलैत छै शुल्क समय देबयसँ बच्चाके भी मनमे ई भाव रहैत छै कि हमर गार्जियन हमरा प्रति बड्ड नीक खर्चा कऽ के हमरा जीवन सुन्दर जियैके लेल

शिक्षा दीक्षाके लेल खर्च करैत छै कि हमहूँ जीवन जे जी रहल छी समाजमे एक अच्छा आदमी बनयके लेल हमर माय बाप बड्ड खर्चा कर रहल छै ओ ललक लगा कऽ एक जिज्ञासा लऽ के बच्चा आगे निकलैत छथि देश समाजमे नाम रोशन करैत छथि इएह हुनकर सुन्दर विचार हइ सुन्दर संरचना हइ समाजमे नीकसँ न पढ़तै वहाँ माहौल न भऽतै तऽ बच्चा कहिओ समाजके देशके नाम रौशन न करि सकैत छै ओ अपना घरमे ही सीमित रहि जेतै एक सुन्दर शिक्षा देबयके लेल गार्जियेनके भी सुन्दर संस्कार होनाइ बहुत जरूरी समाजमे होइत छै जब तक हम एहि पर विचार न करबै तऽ ई कार्य न हो सकैत छै इएह अपन व्यवहारमे संस्कारमे समाजमे एक नीँव की भाँति सुन्दर नीकसँ कार्य करैके प्रति संरचना करिके हमसभ समाजके उत्थानमे एक मार्गदर्शनमे काम करैत छियै शिक्षा